ہم مسلمان اور کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں بہت سے کھانے ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں کچھ کھانے جو خاص کر تہواروں پر بنتے ہیں جیسے ہمارے یہاں عید پر خاص کر سیوئیں دہی پھلکی چنے مٹر یہ رمضان یا تو عید پر ہی بنتے ہیں سیوئیں جو عید کی ہوتی ہے اس کی تو بات ہی اور ہوتی ہے وہ چاہے سال میں پھر کبھی بھی بنا لو اس میں وہ سواد وہ ذائقہ کبھی نہیں آتا ہے جو عید والے دن آتا ہے میری امی بہت اچھی سیوئیں بناتی ہیں سیوی بناتی ہیں دہی پھلکی چنا مٹر دہی بڑا اور شاہی ٹکڑا سب بناتی ہیں جو مجھے بہت پسند ہوتا ہے اور بقر عید پر تو بہت سارے آپشن ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہے بنانے کو جیسے چکن قورمہ سروری سروری بکرا